मैं अपनी तस्वीरों को साझा करने के लिए अपने इंस्टाग्राम व फेसबुक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करती हूँ क्योंकि वहाँ पर तस्वीरों को साझा करने के लिए ज़्यादा किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ पर तस्वीर हम सीधे तरीके से व सरल तरीके से साझा कर सकते हैं और हमारे जो तस्वीरे हैं वहाँ पर हम और अपने मित्रों को और अपने परिवार वालों को भी भेज सकते हैं हमारी जो तस्वीरें हैं वहाँ पर हम और भी अधिक लोगों से जुड़ सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हमारे जो पुराने दोस्त हैं वह हमारी तस्वीर देखकर इंस्टाग्राम से हम उनसे जोड़ सकते हैं धन्यवाद